नांगौमोन मैयानिया माथो नोंलाय मोजांखौनो हराखै आंनो गाइखेरखौ थाल्ला गावजोबदों दै लगायबा गावोलै

एह मोनलोङाखै बाल गारजोबनांदों नांगौमोन मोजां बा लाबोनि आं मोजां नङाबा लानाया

दैखौ होनो नाङाहाय दै होबा गावो नांगौबा नों नै जाबे नोंनो फुदुंनानै लाबो आंनो गावैनि ओइ बेनोथ' जाल्ला

औ लाबोदो औ औ दे आं बेखौ लाखिबावनोसै

माबा सेरसे नांगौमोनहाय नांनाया औ या दे होनबालाय बेखौनो लाबो बेखौनो लाबोदो दे

नै लावलाव दा लाबोहाय

गावाहाय मानसि मोजांनि नालाय मानसि मोजाङा मोजां जाखायो दोनबाय